मेरा सबसे अच्छा खेल क्रिकेट है बहुत अच्छा लगता है खेलने में और रनिंग हो गया यह भी बहुत अच्छा लगता है इस सभी दोस्तों के साथ जाते हैं दौड़ने के लिए सुबह मैदान में इसी हमारा शरीर फिटनेश रहता है और हम सब लोग मनोरंजन लेते है दौड़ रनिंग के साथ साथ क्रिकेट शाम को जाते हैं खेलने के लिए सभी लोग उसमे बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने के लिए आज कल के जमाने में बहुत कम लोग खेल के इसी में सोचते हैं आज मौडल के जमाने में आज कल मोबाइल हो गया मोबाइल में जो गेम आता है फ्री फायर जैसे फ्री फायर हो गया और सारे बहुत गेम है उसमे सब लोग रूचि दिखने लगते है इससे उह्ह आख अक आख भी ख़राब होगा शहर का हनी भी होगी आख भी ख़राब होगा बैठे बैठे शाइर में रोग अनेक प्रकार के आयेंगे ऐसे ऐसे हमारा शरीर एकदम अस्वस्थ हो जायेगा इसलिए हम लोग खेलना बहुत जरुरी है और मैं मैं क्रिकेट हो गया रनिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ मैं रनिंग बहुत अच्छा करता हूँ मेरा रनिंग में बहुत रूचि है और क्रिकेट मेरा बहुत गेम है मैं बहुत क्रिकेट से बहुत मैं मुझे सर्द्म दिन भर खेलने के लिए कहोगे तो क्रिकेट खेलता रहूँगा मुझे भूख प्यास क्रिकेट लिए मेरे बहुत अच्छा है कबड्डी हो गया कबड्डी भी दोस्तों के साथ खेलने के लिए बहुत अनद है कबड्डी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कबड्डी बिना मैं हमे अपने दोस्तों के साथ खेलते है तो बहुत मज़ा आता है इसको पकड़ो फिन उसको पकड़ो यह मर गया वो मर गया ऐसे ऐसे फिर कोई आएगा गोली भी बहुत अच्छा लगता है कंजा जिसको बोलते है गोली खेलने पर बहुत पहले के ज़माना पहले अब भी खेलते है हम लोग गोली अभी खेलते है अब छोड़ दिए नही तो पहले बहुत खेलते रहे गोली सबसे छोटे मेरे पापा है सब लोग बिगड़ते गया क्या गोली खेलते हो मरते भी थे लेकिन गोली के लिए हर दम खेलने के लिए और गुली डंडा हो गया गुली डंडा वह तो निम् का लकड़ी का बनाते थे तीन से चार प्लेयर रहते है उसमें खेलते रहे गुल्ली डंडा मरते गुली डंडा भी बहुत अच्छा लगता था अब गोली में बिचकी उड़ना है यह उड़ाना है वो उड़ाना है इसको करता था फिं क्रिकेट में क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ सबको यही पहना देना चाहिए कि को बच्चों को आलस न बनाये उनको अच्छे से खेल कूद में आगे बढ़ाया जाये और उनको मोबाइल से दूर रखिये क्योंकि मोबाइल शरीर के लिए बहुत हानिकारक है इससे आँख भी ख़राब हो जाएगा सब शरीर अस्वस्थ रहेगा इसलिए मोबाइल दूर रखिए फ्री फायर आज कल बहुत लोग खेलते है फ्री फायर यह गेम बहुत हानिकारक है फ्री फायर के लिए हमे बहुत आरा रनिंग होगा यह कुल क्रिकेट हो गया इसमें खेलाईए ये सब बहुत अच्छा गेम है इससे खेलाईए तब शरीर भी स्वतः रहे और शरीर भी स्वतः रहे और सब वो बीस बच्चे क्योंकि मोबाइल ले लेंगे तो अपना जो है मारो वह मारो कहेंगे और इससे क्रिकेट हो गया इसमें रनिंग भी होता है और ऐक्सरासाइज भी हो गया इधर घुमाव उधर घुमाव ऐक्सरासाइज भी हो जाता है इसमें हर चीज़ हो जाता है इसलिए यह हमें परिणाम मिलती है कि खेल बहुत अच्छा हैं खेल खेलने के लिए हमें सबको प्रस्तुत सबको प्रेरणा देना चाहिए कि इस अपने बच्चों को खेलाएँ और अच्छे से खेलाएँ उनको मोबाइल से दूर रखे